اردو زبان کو لوگ اپنی شناخت اور تعلق کے احساس کے اظہار کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں السلام علیکم میرے دوست اردو زبان ایک بہترین ایک میٹھی زبان ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے ایک قول ہے بزرگوں کا کہ عزت سے بات کریں محبت مفت میں ملے گی اردو ایک وہ زبان ہے جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اور اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں تو یقین جاننا کہ اگر ہم اس کو گالی بھی دیں گے وہ بھی اس کے دل پہ اتنے اتنا اثر نہ کرے گی سپوز کرو کہ ہم نے کہا کہ خبیث ادھر آنا یکین جانو گالی کے اندر بھی مٹھاس ہے اور رہی اس کی بات کہ ہم کسی کے پاس گئے سلام کیا اس کے بعد ہم اسے گفتگو کرتے ہیں میرے دوست آپ خیر آفیت سے ہیں آپ کے قبلہ اور کعبہ خیریت سے ہیں تو اس کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے دوسری بات اس میں اردو زبان میں ایک محاوروں کی طرح ایک یہ زبان ہے ہم بہت لمبی اسپیچ کو سمیٹتے ہوئے ایک لائن میں لے آتے ہیں اور اس کی اداہرن کے لیے میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شاعری جو ہے شاعری جو ہے وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہے اور شاعر شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری بات کو ایک چھوٹے سینٹینس کے اندر پرو دیں تو اس کا احساس اور اظہار کے لیے ہم اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں